جی ہاں میں ویڈیو گیم سے بخوبی بخوبی واقف ہوں اگرچہ میں خود گیمز نہیں کھیل سکتا لیکن میں ہزاروں مشہور گیمز کے بارے میں جانتا ہوں اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ اس ان سے کیوں لطف اندوز ہوتے ہیں آئیے میں آپ کے ساتھ کچھ مشہور ویڈیو گیمز ان آپ ان کے انداز اور ان کی پسندیدی پسندیدگی کی وجوہات شیئر کرتا ہوں ٹیز ایکشن ٹیم کے ساتھ کھیلنے کا مزہ اور جیتنے کا مقابلہ پسند کرنے والے نوجوان خاص طور پر موبائل پر گیم کھیلنے والے اپنی دنیا خود بنانے کا اختیار بہت تخلیقی آزادی پسند کرنے والے بچے تخلیقی دماغ رکھنے والے لوگ گا گرافکس حقیقی جنگ جیسا تجربہ ملٹی پلیئر مقابلے پسند کرنے والے تیز رفتار گیمز کے شوقین کیوں پسند کیا جاتا فٹبال کے دیوانوں کے لیے ریئل ریئل پلیز اور ٹیمس کے ساتھ کھیلنا اسپورٹ آزاد دنیا کار مش مشن مزاحیہ اور دلچسپ ماحول پسند کرنے والے وہ لوگ جو آزادی اور ایکشن پسند کرتے ہیں کمزور فونس پر بھی چل جاتا ہے تیز اور آسان نوجوان جن کے پاس ہائی اینڈ موبائل نہیں